हैलो अज्ज डॉक्टर साहब कुद्धर ओ तुस आं डॉक्टर साहब मेरा पैर मुड़ी गेदा कल्लै दा कम्म निं होआ दा ऐ बड़ी दर्द होआ दी दिक्खी लैओ आइयै में पौढियां चढ़ा दी ही पौढ़्याि चढ़ने कन्नै स्लिप होया कन्नै लाल होई गेदा गिट्टा केह् करां हून थोह्ड़ा जेहा फर्क लग्गे ते केह् करां हून सेक देआं अच्छा ओह्बी कीता ते ओह्दे कन्नै बी फर्क हैनी लग्गा दा कदूं आह्गे फिर सेक दिन्नी आं ते पंज सत्त मिंट फर्क लगदा ते फिर जे नेईं लग्गग ते आह्न्नी आं अं'ऊ मिगी लग्गा दा मिगी लग्गा दा एह् इंजेक्शन कन्नै गै ठीक होना इंया निं ठीक होना एह् आं में दिक्खी लैनी आं सेक लाइयै में पानी कीता गर्म लून पाइयै ते सेक देई लैनी आं फिर दिक्खनी आं भला फर्क पेआ जां नेईं पेआ ते जेकर पौग ते आह्गी फिर कल्ल टीका लानै बास्तै चलो ठीक ऐ फिर आं ठीक ऐ फिर ठीक ऐ